میں نے نا لاسٹ منتھ ایک ایک جون کے ایک جون کے جون پر ممی کی برتھ ڈے کے لیے کروکری آڈر کی تھی امیزون سے ہاں لیمنا کی کروکری تھی وہ اور تھرٹی تھری پیسس کا ڈنر سیٹ تھا وہ مجھے بہت پسند آیا تھا وہ ایکچولی امیزون پہ کبھی کبھی ایسا ڈسکاؤنٹ آفر آتا ہے نا کچھ آورس کے لیے تو اس میں اس میں بتا رہا تھا کہ وہ اسٹاک کلیئرنس کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہاں تو مجھے وہ کافی ریزنیبل سے لگے پرائز مطلب وہ تھرٹی تھری پیسز نورملی تو ہوتے ہیں وہ پانچ پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار کے لیمنا کا برانڈ تھا اور وہ مجھے رفلی اراؤنڈ مل گیا ہاں ٹو تھاؤزنڈ پائو ہنڈریڈ کا ہاں انکلوڈنگ ڈلیوری اور سروسز بھی اس کی مجھے جو چیزیں اچھی لگی تھیں وہ یہ کہ اس کے پلیٹس نارمل راؤنڈ کے بدلے میں اسکوائرش ٹائپ کے تھے اور وہ جو کلاسیکل یہ کہ ایرانئن بلیو کلر کی کلاسیکل ٹائپ کی پینٹنگز ہوتی ہیں نا اس کے اوپر ویسے کچھ ڈیزائن بنے ہوئے تھے وائٹ اور بلیو کا کومبینیشن تھا تو وہ کلر بھی مجھے بہت اچھا لگا مطلب آنکھوں کو بڑا ایسا سکون سا دے رہا تھا اور اس کے علاوہ پھر مجھے جو چیز پسند آئی وہ یہ کہ وہ تھرٹی تھری پیسز تھا میری ممی ایکچولی بہت دنوں سے بول رہی تھی کہ انہیں کوئی اچھا سا کروکری کا ڈنر سیٹ خریدنا ہے تو میں نے سوچا اس بار ان کی برتھ ڈے پہ میں انہیں وہی گفٹ کر دیتی ہوں اور ممی کو بلیو اور وائٹ کا کومبینیشن بھی بہت پسند ہے تو اس لیے میں نے یہ یہ والا کلر چوز کیا ممی کو پسند بھی بہت آیا اور وہ بہت زیادہ تعریف بھی کر رہی تھیں اور بہت خوش بھی تھیں ہاں مجھے ان کے چہرے پہ اتنی خوشی دیکھ کے بہت اچھا لگا مجھے لگا کہ اگر وہ ڈسکاؤنٹ نہ بھی ملا ہوتا تو بھی تو بھی یہ فائدے کا ہی سودا ہوتا میرے لیے اس کے علاوہ پہلے مجھے لگ رہا تھا میں نے اس سے پہلے کبھی کروکری آرڈ نہیں کی تھی تو مجھے ایسا ڈاؤٹ تھا دل میں کہ شاید سے ڈلیوری میں یا پارسل ڈلیور ہونے تک کے راستے میں اندر کروکری میں کچھ ڈیمج ہو جائے گا یا جب مجھے میرا پارسل ملے گا تو اس میں کچھ پلیٹس یا کچھ گلاسز وغیرہ تو ٹوٹے ہوئے ملیں گے لیکن میرے میرے سرپر مجھے سرپرائز ہوا یہ دیکھ کے کہ بہت اچھی طریقے سے ان کی جو پیکنگ تھی بہت اچھی طریقے سے کہ اسے کی تھی تھرماکولس کے اور فومس کے ان لوگوں نے پیسز یوز کئے تھے اس کو بیک ڈپ کرنے کے لیے تو جس کی وجہ سے ایک بھی کروکری کا ایک بھی پلیٹ ڈیمج نہیں ہوئی بالکل ٹائم پہ ڈلیوری تھی اور مجھے آبویسلی وہ ڈسکاؤنٹیڈ ریٹ تو وہ مجھے حیران کرنے والا ہی تھا انبریکیبل وہ گلاس ہے تو یہ ساری چیزیں اور پھر میری امی کو پسند بھی بہت آ گیا تو آل ان آل مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے کافی سودا بہت اچھا رہا